जोंनि ओनसोलाव गोबां माखासे फोजोननायनि हाबाफोर दं जेरै माखासे मोसानाय एबा हारिमु बादायलायनाय आरिमु जालिया जाय सावगारि आखिनाय माखासे हरखाबै बुंनाय आरो सुंद' बुंनाय सल' लेरनाय खन्थाइ आवरायनाय आरो गोबां रोखोमनि दावबायनाय माखासे फेस्टिबोल आरिमु बेफोर दङ जेरै जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला माखासे मख'जाथाव फेस्टिबोलफोरनि मुंआ जाबाय बावखुंग्रि फेस्टिबोल जायखौ जों बोसोरनि गिबि सान बैसाग दाननि थिगबे गिबि सानाव फालिनाय जायो गाजा गोमजायै बेयाव जोङो बावखुंग्रि हाजोनि थिखिनिसिम गाखोनाय मोनसे ओरैनो मोनसे मोनसे ट्रेक्किं बायदि लानायजायो जेराव जोङो गोबां लाख लाख सुबुंफ्रानो बेयाव फैनानै बाहागो लायो आरो बे फेस्टिबोलखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होनायाव मोनसे गोगाथाव गोगाथाव हिसाबै बाहागो लायो आरो गोबां गोबां बैसाग दानावनो जोङो बैसागु बैसागु फांशन बैसागुनि बायदिसिना आरिमु नुनोमोनो आरो दमासि खालि जोङो बिहु फांशन बायदिसिना नुनोमोनो दा बिनि गेजेराव जोङो गोजां बोथोर दुर्गा फुजा कालि फुजा लोख्समि फुजा आरो हलि बेफोरबायदियावबो जोङो गोबां फेस्टिबोल नुनोमोनो